ہم نے اپنے والدین سے اور دادا سے بہت سارے بادشاہوں کے بارے میں سُنا ہے جیسے شاہ جہاں ہے اکبر ہے اورنگ زیب ہے اور ہمایوں ہے بابر ہے اُس میں سے سب سے اہم جیسے شاہ جہاں کے بارے میں زیادہ اِس لیے سُنا ہے کہ اُنہوں نے جامع مسجد بنوائی تاج محل بنوایا اور اِن کا بڑا اہم رول ہمارے علاقے میں اِس اعتبار سے رہا ہے کہ اُنہوں نے جو جامع مسجد بنوائی تو اِس سے بہت زیادہ فائدہ ہُوا مسلمانوں کو نمازوں کی سہولت سہولت ہوئی اور اور تاج محل جو بنوایا اپنی بیوی کی یاد میں تو وہاں سے بھی فائدہ یہ ہُوا کہ وہ ایک ٹورسٹ آج کے دور میں ٹورسٹ پلیس بن چُکا ہے اور بہت سارے لوگ اُس آتے ہیں دیکھنے کو اور یہ دنیا کا ساتواں عجوبہ مانا جاتا ہے اور سے حکومت کو بھی بہت ساری آمدنی آتی ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا ہی اہم حصّہ رول ادا کرتے ہیں